हेलो नमस्ते

नहीं नहीं हमको तो चाहिए मसहरी मसहरी कितने तक बनती है

तो हमें मसहरी लेना है और हमें दूध लेना है और हमें दानी लेना है अलमारी और क्या लेना है फ्रिज कितने तक दे देंगे पूरा जी मेरे घर मेरी बच्ची है एक लड़की है उसी की शादी है एक महीने के अंदर

तो ये कितना तक कुछ रेट बातएँगी

अरे कुछ तो बताइए कि मै इतना तक दे देंगे

और सिंगल दानी

और सिंगल दानी

अरे नहीं मैम ये कुछ तो कम करिए क्या है कि लड़की की शादी है कुछ कम करिए एक लाख देड़ लाख रुपये थोड़ी बचाएँगे इसलिए कुछ तो कम करिए तभी तो लेंगे ना

अच्छा चलिए ठीक कब कब खुलते है ये अच्छा

अच्छा तो आप हमें दस बजे तक नौ बजे हम आएँगे तो आप मिल ही जाएँगी तो दस ही बजे आएँगे ये लेने तो ठीक है तो टेबल टेबल आपके लिए लगी है तो पंखा नमस्ते